इसकुलमे दालि आबै छै चाहे आँगनबाड़ियैमे कि चाहे इसकुलेमे तऽ दै रहै पहिले आब नहि दै छै धियापुताके मतलब हरेक चीज सभ बाहरसँ खाना आबै छै चनाके सब्जी रहल आलू सोयाबीनके रहऽ मम्मी आइ खाइमे बड़ा स्वाद लगलै खाना इसकुलके खाइमे मम्मी तेहेन तू नहि बनबै छी तेहन इसकुलमे बनले रहै सरकार बनेलके तऽ खो बैठके तऽ छोड़बै किएक लऽ कऽ खेबै नहि भरि पेट इसकुलके खाना खाइमे बढ़िआँ रहै छै बाहरके खाना बनि गेलै की छियै चावल छियै दू रङ्गके तीन रङ्गके सब्जी छियै तऽ खेबै नहि तऽ सरकारके सभटा तऽ उ मास्टरबे खैते ने हम आर नहि खेबै हमे सभटा खाइ लेबै मास्टरके नहि देतै खाइ लए सरकार देलकै रहै कि कहै छै विद्यार्थीके लिए नीक निकुत खाइ लए बीमारी नहि फैलले खेतै पितै तब ने अगाड़ी चांस हेतै जे दोसर क्लासमे पास हेतै कहतै खेलकै सरकार देलकै तऽ खेलियै बाहरसँ खाना अबै छै रङ्ग बिरङ्गके चीज बनै छै मम्मी हे ई चीज खेलियै मम्मी काल्हि दालि भात चोखा बनैलके तऽ चोखा खाइमे अत्ते अथि मस्त लागै खाइमे अत्ते मस्त लागै खाइमे खाइते रहियै खाइते रहि गेलहुँ मम्मी काल्हि प्लेट दै दिहेँ काल्हि सभ खेबै छोड़बै नहि खेबै नै सरकार बनैलके है खाइके लिए पब्लिकके खाइके लिए कि फेँकैके लिए खेबै तऽ ने काल्हि फेर दोबारा देतै खाइ लेल जे इसकुलमे बनै छै बढ़िआँ बढ़िआँ खाना खाना जे दोसर दिन इसकुलमे जे बनलै तऽ चावलेमे रहै पिल्लु पिल्लु रहै तऽ कहलकै मम्मी तबियत खराब भए गेल इसकुलमे पिल्लुवला चावल दैलके खाइ लेल सरकारके घर जेतै ने ई शिकायत तऽ सभ मास्टरवाके पैसामेसँ सभ पैसा काटि लेतै तऽ शिकायत किए नहि दै छी बाबुजी मम्मी इसकुलमे नहि खेलु किेएक नहि खैली चावल सभटा डोम चमार खेलकै मास्टर जीके घरपर कत्ते सुन्दर खाना रहै कहलकै आइ खाना कितना बढ़िआँ बनल शिकायत करि शिकायत जेतै सरकार लग तब ओकरा कमिशनके जे छै तनखाहसँ काटते कत्तेके तनखाह उठेतै तनखाहसँ काटतै तब कत्ते विद्यार्थी बोलबे नहि करै छै कि करतै रुपिआके चलि आबै छै कहै छै नहि कहै छै पापाके कह पप्पा दरखास्त लिखऽ पप्पा देतै सरकारके सरकार घरसँ तब देतै नोटिस तब कहतै विद्यार्थीके कि इतना इतना सभ विद्यार्थीके कि क्या खाया सभ विद्यार्थीके टिक लगा लगा कहत हम सरकारके घरसँ खाना देतै तऽ छोड़तै किएक बाहरसँ खाना बनिके आबै छै